असां धार्मिक त्योहार सभु मल्हाईंदा आहियूं जीअं त उत्तरायण हाणे ईंदो त उनमें तिल जी लाई लॾूं चिकी ख़ोराक इअ सभु ठाहींदा आहियूं ऐं उनखां पोइ शिवरात्री ईंदी आहे त उनमें असां फ़्रूट इअ सभु खणी करे ऐं जलु खणी करे शिव ते लोटी चाढ़ण वेंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ होली ईंदी आहे त उनमें हेन लोलो ठाहींदा आहियूं जीअं उनजे मथां इन कचो सुत धाॻो वेड़ींदा आहियूं ऐं उहो हेन आग में पचाईंदा आहियूं होलिका जो छेणनि छेणा जेके हूंदा आहिनि उनमें थाल में विझी करे उनजे चारों तरफ़ु कलर छिटिकाईंदा आहियूं ऐं पोइ उन उहो धाॻो उन ॾींहुं सड़ंदो नाहे उनजो विशेष महत्व आहे बाक़ी ॾींहं ते उहो धाॻो सड़ी वेंदो आहे त असांखे उहो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿारनि खे ॾेखारण में बि त ॾिसो कीअं सच्चाई जी जीत थिए थी होलिका बाहि में लोलो ॿरी वेंदो आहे पर धाॻो न सड़ंदो आहे जेको प्रहलाद आहे ऐं टियों आहे दिवाली चौथीं उनमें हेन असां ख़ोराक मिठाई हीउ सभु ठाहींदा आहियूं ऐं तरह तरह जा ॿिया बि अनेक पकवान ठाहींदा आहियूं ऐं लास्ट में आहे सत्यनारायण जंहिं में असां थाली सजाए उनमें ठाकुर रखंदा आहियूं गुल फुल आरती कंदा आहियूं उनसां आरती में असां उनजी कपूर सां कंदा आहियूं ऐं चूरी परसाद ठाहींदा आहियूं इन तरह सां असां इअ सभु फ़ेस्टीवल मल्हाईंदा आहियूं असांखे इहो ॾाढो मल्हाइण में मज़ो ईंदो आहे इअ न हुजनि त असां ज़िन्दह ई न हुजूं ॼणु